मैं फैमली के साथ शादी पड़ी थी इलाहाबाद में मैं गई थी शादी में शादी में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा खूब घूमे टहेले वहाँ की देखे ताकि इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत हम लोग गए थे बनारस बच्चों के साथ बच्चों बोले कि चलो यार मम्मी कहीं घूमने चलते हैं तो बनारस गए थे घूमने लाल किला किला पास गए तो तो बच्चों को लगा कि मम्मी कितना अच्छा है आप यहीं खूब घूमते टहलती रहो घर ना जाओ तो हमने कहा नहीं बेटे चलो अब इतना हो गया कितना घूमेंगे तो वो कहें कि नहीं यहाँ घूमने टहलने से कुछ ना कुछ तो देखने के मिलता है नॉलेज भी मिलता है दूसरों को पहचानने को मिलता है कौन कैसा है कैसा नहीं ये सब लोग तमाम लोग घूमते टहलते हैं यहाँ जाते हैं कोई एक औरत अपनी प्रशंसा करने लगी कि यार मेडम ये सब दिक्कत है हम लोग तो फिलहाल डिलेवरी ओलेवरी भी करवाते हैं औरतों ने बोले मैडम मुझे ये दिक्कत है हमने बोला क्या दिक्कत है कहीं मुझे ये है हम कहे चलो आओ लाए हम सी एस सी ओस्सी पे आपको दिखा ओखा दें क्या दिक्कत है क्या परेशानी कब क्या होगा क्या नहींं ओ बोली चलो ठीक है हमने ले जाके इलाहाबाद दिखा देते हैं दिखाने के बाद वो बोलती हैं हाँ मैडम आप मुझे सलाह तो बहुत अच्छा देती हैं हमने कहा और क्या फिर उनका ओ करवाने के बाद उनकी जाँचे करवाते हैं वो करवाते हैं कि लाओ गर्भवती को तो मैं अल्ट्रसाउन्ड भी करवा देते हैं मुझे घूमने से तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछो ना घूमने से कहीं यहाँ इलाहाबाद गए तो कई बोले कि यार मुझे ओवरब्रिज कितना अच्छा है वहाँ जो ओवरब्रिज बहुत अच्छा लगता है इलाहाबाद का मैं वहाँ पे घूमने आऊँ फिर क्या बोलते हैं मेरे जे यहाँ बनारस घूमी हूँ दिल्ली घूमती हूँ सब इधर उधर सब घूम घूम के मैं बोलती हूँ चलो ठीक है फिलहाल इधर कोई जाते हैं तो कोई मुझे औरतें अगर बोलती हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं वैसे हमने कहा चलो ठीक है हम लोग घूम घूमने से तो उसे क्या नहीं बहुत अच्छी लाभ भी मिल जाती है लाभ मिलने के लिए हम लोग तो बहुत सुविधा भी दे देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो ये वो दुनिया इधर उधर कि क्या किया जाए वो एक बार गए थे हमने वहाँ क्या बोलते हैं यहीं रामनगर हमने रामनगर मे मेजा रोड गए थे मेजा रोड गए थे तो एक फ्रेंड की शादी थी बोले आओ चल लो हम कहे ठीक है वहाँ पे गए तो वहाँ की सजावटी इतनी अच्छी हुई थी कि पूछो मत सजावट ही इतनी अच्छी हुई थी वहाँ की व्यवस्था इतना अच्छा था कि हम लोग देखते देखे तो देखते ही रहे गए कि हाँ क्या व्यवस्था है क्या वहाँ की फिर वहाँ की रहन सहन भी तो अच्छा था अच्छे से बैठाना उठाना खिलाना पिलाना ये सब चीज देखे बोले कि मैडम कि आपके बहुत यार व्यवस्था अच्छा बना हे क्या देख रहे हैं क्या नहीं कहे हाँ हम कहे देखो क्या होती है कि सब चीज़ इंसान एक दूसरों को समझे समझेगा तभी तो होगा नहीं समझेगा तो क्या होगा कुछ नहीं सबने को देखे तो हम लोग ऐसे देख देख के जाते हैं कि घूमने फिर इधर कहीं घूम के घूमने तो कोई बोले यार मैडम मुझे दिक्कत है हमको हमने कहा क्या दिक्कत है कि मुझे पेट में दर्द है हमने कहा चलो आओ मैं आपको कहीं दिखा देती हूँ शहरों में कहीं चलिए ठीक है दिखा दीजिए हमने कहा कि चलो उनका गए फिर अच्छे से भई ओ करवा के ओ किए तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कोई बच्चों की सलाह पूछते हैं कि मैडम मुझे बच्चों के ये हुआ है हमने कहा कि उनका आप सही से परवरिश नहीं कर रही हैं नहीं कर रही है तो कहे रही हैं ठीक है हमने उनको भी सलाह बताया यार कि ऐसे नहीं ऐसे आपका जितना ये उनका फिर अच्छे से परवरिश कर पाएंगी उतना ही अच्छा हम लोग घूमते भी हैं और किसी को अगर कोई परेशानी बताते हैं उनका समस्या मैं वो करके बता देती हूँ कि ये नहीं ओ नहीं तो हमें घूमने से भी नॉलेज हुआ और जो मुससे संपर्क हुए उनका भी नॉलेज हुआ कि हाँ मैडम ये आप तो सही बता रही हैं तो ऐसे हम लोग दोनों हो ही गए अगर कहीं आ भी गई फिर कोई मुझसे प्रशंसा किए यार मुझे ये दिक्कत है तो उनका हम लोग तुरंत जो अगर कोई दिक्कत बता दें मैं तुरंत उनका डिसीजन निकाल देती हूँ कि यार ये नहीं ये आपको दिक्कत है तो वो बोली हाँ फिर वो भी बोलने लगी हाँ मैडम अगर आप ना आईं होती इधर तो हमने ना बता पा हम आपको बता नहीं सकते तो आप मुझे बता नहीं सकती हम कहें हाँ तो ओ भी बोलने लगी आप अच्छा किए इतना मुझे नॉलेज तो दिए